جی آپ ٹیکسی سروس والے بات کر رہے ہیں مجھے ایک چھوٹی سائز کی ٹیکسی اور ایک درمیانی سائز کی ٹیکسی کی قیمتوں کے بارے میں فرق جاننا تھا جی ہم چار افراد بھی ہوسکتے ہیں چھ افراد بھی اگر آپ ان کی قیمتوں میں فرق بتا دیں گے اور سیاحتی مقامات جو ہیں جیسے کہ ہمارے قرب میں اورنگ آباد خلد آباد دولت آباد اس کے لیے ہمیں ٹیکسی بک کرنا تھی ہم چار افراد رہیں گے جس طریقے سے ہمیں لگتا ہے جی تو ان کا قیمتوں میں فرق کتنا آئے گا جی شکریہ